बस मुंहिंजा गुरू आहिनि साईं परमानंद उहे हरिद्वार में उन्हनि जो आश्रम आहे हिते बि आहे अशोक विहार में असां नंढा हूंदा हुआसीं मुंहिंजा जेके पापा आहिनि उन्हनि कयो हुओ इहो गुरू साईं परमानंद पहले असांजा ॿार ड्यूटीअ ते हूंदो हुओ माना असांजो नंढो सो मंडली ठहियलु हुई त असां बचपननि खां बचपन खां हुननि गुरूअ जे बारे में ॿुधियो कयो आहे त असां हरिद्वार हर साल वेंदा आहियूं दिवालीअ खां पोइ हफ़्ते खां पोइ असांजो हुते वर्सी हूंदी आहे ऐं हिते अशोक विहार में बि असांजो आश्रम आहे साईं परमानंद जे नाले सां असां हुते बि वेंदा आहियूं हाणे तिरमूरीअ ते उते प्रोग्राम थींदो आहे संक्रांत ते हवन वग़ैरह थींदो आहे ऐं सभु कुझु थींदो आहे उते हवन खां पोइ भॼन थींदा आहिनि भॼन खां पोइ भंडारो हूंदो आहे इलाही मज़ो ईंदो आहे सभु मिलंदा आहिनि पाण में त इलाही असांखे सुठो लॻंदो आहे ऐं हरिद्वार वेंदा आहियूं वर्सीअ ते सियारनि में थोरी थधि शुरू थी वेंदी आहे दिवालीअ खां पोइ उते इलाही मज़ो ईंदो आहे बिल्कुलु असांजे जेको आश्रम आहे साईं परमानंद भंडार उन सां साण ई आहे होटल ठहियल आहिनि उते रहंदा आहियूं पंज ॾींहं उते प्रोग्राम हलंदा आहिनि सुबुह जो साईं जन जी केसट हलंदी आहे छोकी हाणे साईं जन उन्हनि जेके असांजा साईं परमानंद हुआ उन्हनि चोलो छॾे ॾिनो आहे उन्हनि जा बि गुरू हुआ वरी हुननि खां पोइ ॿिए गुरूअ उन्हनि जी गदी संभाली वरी हुननि जा हाणे पुट थो संभाले गदीअ खे असांजो हुते जेका आहिनि सुबुह जो भॼन पहले त केसट हलंदी आहे पोइ साईं जन पंहिंजे भॼन वग़ैरह कंदा आहिनि उन खां पोइ हवन थींदो आहे ऐं विच में नाशतो पाणी इहे उहो त इलाही असांखे मज़ो ईंदो आहे असां ॿियो काॾे बि न वेंदा आहियूं पंज ॾींहं जीअं हरिद्वार में रहंदा आहियूं त उते ई रहंदा आहियूं असांखे थींदो आहे काॾे न वञू बसि सॼो ॾींहुं इहो ई अटैंड कयूं असां गुरुनि जो त असांजा उहे बचपन जा असांजा गुरू आहिनि जंहिंखें असांजे डेडीअ अपनायो हुओ त अॼु असांजे बि मन में उहा ई श्रद्धा आहे की असां बि हुननि जो ई नालो वठूं ऐं उन्हनि जी मां घर में फोटो बि लॻाए रखी आहे मुंहिंजे मंदर में हुननि जी फोटू बि आहे असांजो मनु उन्हनि ते ई लॻंदो आहे ईअं त असां स सभिनी खे मञदा आहियूं असांजे जेके आहिनि संतोषी माता शेरावाली माता आहे इन्हनि खे मां इलाही मञदी आहियां पर जेके असांजा गुरू हुआ उहे साईं परमानंद जी आहिनि त इन करे मूंखे उन्हनि ते ॾाढो अटूट विश्वास आहे ऐं बिल्कुलु जीअं अॼुकल्ह जा गुरू आहिनि उन उहो हिसाब बिल्कुलु हुननि में न आहे असांजा त अखियुनि ॾिसो उन्हनि सां असांखे जेको आहे उन्हनि पंहिंजा दर्शन ड ॾिना आहिनि कईं दफ़ा ॾिना आहिनि कईं दफ़ा असांजा जेके हुआ चेला उहे रस्तनि में भटिकी विया हुननि खे ॿार जे रूप में डंडो खणी करे हलंदा हुआ असांजा साईं परमानंद जी त हुननि पंहिंजो रूप ॾेई करे ऐं हुननि खे बचायो की तव्हां इहे काॾे था वञो हिन महिल राति जो छा तव्हांखे भटिकणो आहे तव्हां ईअं छो कंदा आहियो त चयईं साईं मूंखे माफ़ु कयो मूंखो ग़लिती थी वई अॻिते खां मां इहे ग़लिती न कंदुमि चयईं तव्हांखे हेॾा पैसा हथ में ऐं तव्हां ईअं पिया वञो झंगल जे रस्ते में तव्हांखे रस्तो बि पतो न हुओ त उहो हुन जे चरननि में किरी पिया त उन्हनि चयो की मूंखे साईं माफ़ कयो अॻिते खां मां इहे ग़लिती न कंदुमि मां बिना ईअं काॾे बि न वेंदुमि मूंखे माफ़ी ॾियो त मूंखे इन करे साईं परमानंद ते ॾाढो विश्वास आहे